ہیلو کیا آپ ایمیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں در اصل کچھ دیر پہلے میں نے آپ کا ایمیزون ایپ استعمال کر رہا تھا تو وہاں مجھے ایک موبائل فون دکھائی دیا جو دیکھنے میں کافی اچھا تھا تو میں نے اس کو اوڈر کر دیا کیوں کہ قیمت بھی اچھی تھی اور وہ موبائل فون پانچ پندرہ ہزار روپے کا تھا اس موبائل فون کے لیے میں پانچ اسٹار ریٹنگ دینا چاہتا ہوں یہ موبائل فون بہت اچھی پیکنگ میں آیا تھا اس کا کیمرہ بہت اچھا ہے اور بہت ایچ ڈی پکچر کلک کرتا ہے اس کا اسپیکر بہت اچھا ہے اس کا ٹچ سسٹم بہت اچھا ہے اس کا انٹرنل اسٹوریج کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے میں کافی سارے ایپس انس انسٹال کر سک کر سکتا ہوں یہ بہت جلدی چارج ہو جاتا ہے اور دو دن بعد اوں اس کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے میں اس موبائل فون سے بہت خوش ہوں